जेनाकि फोटो आओर घिचबैले जाइ छिए फोटो घिचबैले जाइ छिए तऽ अभीवला फोटो तऽ तुरन्त दै दइ छै ओ फोटोमे कनिके हलका फलका यदि हवा पानी लागि जाइ छै तऽ ओ चित्ती चित्ती उखड़ि जाइ छै आओर पुरनका फोटो रहै पहिला हमे आओर जे घिचबै रहिए फोटो घिचबै रहै हाथसे कम्पू अथीसे बनबै रहै तऽ ओ फोटो ठीक रहै ओ ओ फोटो लगबो करै रहै जे निकललाके बाद दस दिनमे पनरह दिनमे दै रहै दस पनरह दिन ओ टाइम लै रहै लेकिन फोटो बनैके दै रहै जेहन रूप रङ्ग रहै ओहन सॉलिड बनैके दै अभिओ कम्प्यूटरपर हो जाइ छै लेकिन ई फोटोमे ओतेक विशेष नहि रहै छै टिकाउ ई किछुए दिनमे जाइ छै फोटो झपलै जाइ छै अन्धकार हो जाइ छै नहि बढ़िआँ रहै छै आओर पहिला फोटो रहै पुरनका जमानावला फोटो ओ आओर ठीक रहै हाथसे बनबै रहै दस पनरह दिन समय लगबै रहै दस पनरह दिनके बाद ओ फोटो दै रहै तऽ फोटोमे बुझाइ रहै जे हँ हमर फोटो छिकै या ककरो भी फोटो घिचै रहै तऽ पुरनका फोटो कम अथी करै रहै तऽ दस पनरह दिन बीस दिन समय लै रहै लेकिन फोटो ओ बढ़िआँ सुरक्षित दै रहै हुँ सुरक्षित फोटो दै रहै अभीवला तऽ फोटो नहि ओतेक ओतेक सक्सेस नहि छै जतेक कि पहिले रहै हँ